मेरे सबसे बड़ी उपलब्धी रही है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक जॉब की है जॉब से मैं अपने घर परिवार की मदद कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत मदद मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी मदत करके और इसपे मुझे गर्व महसूस होता है